औ देनाय ओइ आं ओइ माबा कलायगावआव फैबाय दंमोन मा अ दाथ' ओइ मा उपाय गैया मानसिफोरा तारमाने ओइ माबा माबि खोथा रायज्लायनो लिंहरोना सोरबा माबा बाथौनि बेरा होनो होननानै ओरै अ थांगोन थांनाया आं किन्तु इसे गोबाव जागोन दै माबा बाजार खालामनांगोन ना दा मैगं आरि लांफानो अ जागोन जागोन मा मा गैया अ आलुआ जोबबायानो दाखालिसो बायना होनायानो ओइ बाह एमान थबनो अ ए फाल्लासे बायना लाबोदोंमोन देख' दाखालि फाल्लासे बायना लाबोनाया जोब्बायानो अ दे होनबा अ ए अ आंबो नायनाय जायासै मा दं मा गैया आरो मा दं मां नांबावगौ बेखौ खिन्थानाय अ आरो अ ए आं नायना लांगोन दे होनबालाय ओइ पियाजफोरा दंना गैया आरो सिनि सापात अ अ अ ओमफ्राय आरो बै माबायाव थांनांगौमोनलै मोनसे जायगायाव मानसि सासे लिंहरबाय दंमोन दा बैयाव थांबा गौबाव जागोन नामा दा अ एसे आं थब नाजागोन दे सासे मानसिया तारमाने इमार्जेन्सि लिंहरबाय दं आंखौ दा थाङाबाबो जाथारानो माबा रायज्लायो दहाय लोगो मोननानै आंखौ बुंबाय ओइ हाबलांथारदै आदा हाबलांथार दा बेखायनो आङो अ आं थांगोन दे होनबा ओइ दसे उनाव मैगंखौ बाजार खालामग्रोनिर' आङो बाजार खालामनानै दा दखानबा खुलिदोंना खुलिया दखानावसो लायोना बाजारावसो थांनाया हामगोन बेखौ सिन्ता खालामदो रस' आङो दा मनाबोथ' लाबोयाखै बेबो मोनसे खोथा मना गांसे बायनांसिगोन आरो माया मनाया गोबां जासिगोन आरो बायनायानो दाखालिबो बायबाय दिनैबो बायबाय अ अ दे होनबा दस ताका दामनि मना गांसे बायनानै लाना थांसिगोन आरो उपाय गैया दे होनबा